मेरा जो लास्ट ऐक्सपीरियंस रहा ऐ मेरा जो लास्ट इक ऐक्सपीरियंस रेहा ऐ ओह् बड़ा बुरा रेहा मेरा ऐक्सपीरियंस क्योंकि जोल्लै में टीन ऐजर ही ना मेरे मुंहे इन्ने दाने होंदे हे इन्ने दाने होदे हे ते मैं बड़ा बड़ा किश फेस कीता कुड़ियां मेरा मज़ाक उड़ाया करदियां ही मेरी मम्मी बगैरा सारे मेरा बड़ा मज़ाक उड़ाया करदे हे ते मैं अपने घरै घरै घरै आह्लें गी पापे पापे हमेशा बोलदी करदी ही कि पापा इन्ना बुरा होई गेआ मेरे कन्नै सारी कुड़ियां हसदियां मम्मी हसदियां मेरी भैन हसदियां मेरे दाने उप्पर ते में बड़ी बारी डाक्टरें बी दस्सेआ पर इन्नै मतलब दवाई दा कोई असर नि होएआ डाक्टरै दी क्योंकि ओह् साढ़ै होर्मोन गै उस टाइम इ'यां होंदे न कि मतलब दाने होंदे गै न फेवेर बड़ा निकलदा ऐ उस टैम ते मेरा मतलब बड़ी कुड़ियें मजाक उड़ाया बड़ा किश बोलदियां पूरी क्लास च कुड़ियां पर मैं थोह्ड़ी हिम्मत रक्खी मैं पता इन्ने बुरे दिन आई गे मेरे कि मै मास्क लाइयै रखदी ही कोरोना दा टाइम बी हा उस टाइम ते मैं मास्क लाइयै रखदी मैं लोकें गी अपने शकल नि दसदी ही मी इन्ना डर लगदा हा कि लोग पता नी किन्ना मजाक उड़ान गे मेरा पता नि केह् केह् गल्लां करङन मेरे बारे मुड़े बी मेरी क्लास दे मुड़े बी मेरे उप्पर बड़ा हसदे हे मेरी बड़ी गल्ला करदे हे मेरे बाल बी चिट्टे होई गेदे हे ते ते मेरे चिट्टें बालें उप्पर बी इन्ना हसदे हे सारे मुड़े सारी कुड़ियां ते मी बड़ा इ'यां मनै गी बड़ा ओह् होंदा हा मेरी जेह्ड़ी मेरी पक्की स्हेली ही ओह् बी मेरे कन्नै बिलकुल गल्ल नी करदी ही ओह् बी मतलब आखदी ही तू गन्दी ऐ तुगी दाने निकलदे न ते सारे बच्चे मौजूू बनांदे तेरा ते मेरा बी मौजू बनी जन्दा तेरे पिच्छें ते ओह् मेरा मतलब लास्ट इयर इ'यां न थोह्ड़ा बड़ा इयां बुरा बी गेआ कि मतलब मेरी म मेरा कुसै ने साथ नि दित्ता ते में जियां तियां करियै मैं पिम्पल थोह्डे घट्ट कीते क्योंकि उम्र दे स्हाब नाल तुसेंगी एह् सारियां चीज़ां फेस करनियां गै पौंदियां न ते ओह्दी बजह कोला मी बड़ा किश मतलब बड़ा किश मी सैह्ना बी पेआ पर फेर में ठीक ऐ में थोह्ड़ा अपने आप दी थोह्ड़ी हिम्मत दित्ती मैं थोह्ड़ा ऊंची उड़ी मैं थोह्ड़ा अपने आप गी करना स्टार्ट कीता स्टार्ट कीता मैं मास्क दे बिना जाना स्टार्ट कीता बिना जाइयै मेरे मुंहै फेर दाने ते चली गे लेकिन मेरे मुंहै नशान पेई गे जेल्लै मेरे मुंहै गी नशान पेई गे ते ओह् ते होर बी बुरा लगदा हा मेरा मूंह् लेकिन फेर में अपने मुंहै गी आखेआ कि भला जे में अपने आप गी प्यार नि करगी ते लोक ते आइयै मिगी प्यार करने आह्ले नि हैन ते में अपने आप गी थोह्ड़ा हिम्मत दित्ती हिम्म्मत देई देई में थोह्ड़ा अग्गें ते बड़ी फेर केह् होएया कि बाकी मेरे पापा न बी मिगी सपोर्ट कीता मेरी मम्मी ने बी मिगी सपोर्ट कीता वरना में घरा इन्नी निक्खर पौंदी ही सारे मिगी बड़ा निक्खरदे हे कि तू एह् ला नि तू ओह् ला नि तेरा पूरा मूंह् गै ख़राब होई जाना तेरे पूरे मुंहै गी दाने निकल पौने फेर मैं धीरे धीरे धीरे थोह्ड़ी ठीक होई जो मेरा मेरी ज़िन्दगी दा कोई मेमोरेबल टाइम ऐ ते ओह् इ'यै ऐ कि मै अपने आप गी बड़ी हिम्मत देइयै अपने आप गी हौसला रक्खियै अग्गें बड़ी ओह् मेरी ज़िन्दगी दा इन्ना मेमोरेबल टाइम ऐ कि मैं तुसेंगी सनाई नि सकनी आं में अपने आप गी मतलब में इ'यां कुड़ी ही में कदें बोलदी नि ही कुसै कन्नै में कदें नि बोलेआ में कदें लड़दी नेईं ही में मिगी गुस्सा बड़ा औंदा ऐ हून बी बड़ा औंदा ऐ सारी कुड़ियां मेरे कन्नै जे इ'यां करदियां न ते ओह् फेर आ आपस च बड़ी इ'यां महान बनी जंदियां न कि में बड़ी अच्छी आं में बड़ी ओह् मतलब लेकिन एह् ऐ कि में आपने आप गी बड़ा काबू कीता बड़ी पेशेंस रक्खी बड़ा किश कीता ते ओह् मेरा इक मेमोरेबल टाइम ऐ कि में इन्ना किश स्पेंड कीता अपने फैमिली कन्नै अपने फ्रेंड्स कन्नै क्योंकि दसमी दे बाद फ़ेर कोरोना आई गेआ ओह्दे बाद अस सारे फ्रेंड्स मिले गै नि कदें बी इलेवेंथ टवेल्थ च बी सारे फ्रेंड बिछड़ी गेदे हे सारे कोई ओरिऐंटल च पढ़न चली गेदा हा कोई बाह्र पढ़न चली गेदा हा ते मेरी फ्रेंड्स कन्नै जेह्ड़ा मेरा टेंथ दा टैम हा ओह् बोह्त मेमोरेबल ऐ ओह् कदे बापस औना गै नि ऐ अस जिन्ना बी चाह्न ना कि ओह् टैम साढ़े कोल बापस आई जाए लेकिन ओह् टैम कदें औना गै नि ऐ ओह्दे कन्नै ते मेरा इन्ना मतलब शैल टैम ऐ मनन्नी आं में उ'नें मेरा दाने ताईं बड़ा मौजू बनाया मेरा बड़ा मौजू कीता बड़ा मेरा मजाक बी बनेआ लेकिन में अपने आप च मैं इक एह् रक्खी कि एह् मतलब मेरे फ्रैंडस न मेरे कन्नै हमेशा इ'नें साथ देना लेकिन ओह् टाइम नेहा हा ना कि पूरे अस क्लास च बौंह्दे हे गल्लां करदे हे गप्पां करदे हे सारे सारे मुड़े कुड़ियां बैठियै लंच खंदे हे सारे खेलदे हे छुप्पन छुपाई खेलदे हे अस बाथरूम जाइयै लिप्स्टिकां कंघी शंघी करनी ओह् नेहा टैम ऐ जो कदें बापस औना गै नि ऐ लेकिन ओह् टैम एह् ऐ कि में कभी भुल्ल बी नि सकनी आं मतलब उस टैम ने मिगी इन्ना किश दित्ता ऐ ना में तुसेंगी सनाई नि सकनी